सर नमस्ते जी जी हमें फ़ोन चाहिए था मिल जाएगा आपके यहाँ आपकी दुकान का नाम क्या है आपकी दुकान का नेम हमें जो फ़ोन चाहिए था बीस हज़ार के बजट में चाहिए था मिल जाएगा आपके पास और कोई कंपनी अच्छा सर उसका मतलब इस्टॉरेज वह आठ चौंसठ तीन बत्तीस छः एक सौ अट्ठाईस एक आता है ना आठ दो सौ छप्पन आता है ना हम कुछ हमको छह एक सौ अट्ठाईस चाहिए तो उसमें बताइए कोई अच्छा सा फ़ोन प्रोसेसर गेमिंग के लिए चाहिए था जो प्रोसेसर अच्छा हो वही हमें चाहिए था जी रियलमी मतलब कौन सी कंपनी का फ़ोन ज़्यादा चलता है रियलमी का कोई मॉडल जो बताइए अच्छे से फ़ाइव उसका क्या नाम है कैमरा बैक और फ़्रन्ट कैमरा

बत्तीस और बैटरी बैकअप क्या है कितना देर तक चलेगा अच्छा रियलमी का फ़ोन हैंग तो नहीं करता है ना ठीक है भैया तो हमें लेना होगा तो कॉल करते हैं नमस्ते